हँ हँ भेट जाइत कहाँ से अहाँ घुमबे अहाँ आउर जानए छिए एतए नऽ कहाँ पूर्णिये नहि आएल छिऐ अहाँ घुमए लऽ तऽ यहाँ पर आओर सभ बहुत बढ़िआँ हँ हँ आओर सभ बहुत बढिआँ बढिआँ जगह यऽ घुमए कऽ यहाँ पर जेनाकि भए गेल ध्रुव उद्यान फेर राजेन्द्र बाल उद्यान ई सब बहुत अच्छा अच्छा पार्क छै या फिर एकगो छै यहाँ पऽर केराबारिमे ओ सब जगह भी बहुत अच्छा छै नीक छै जेबए कि अहाँ घुमए लऽ

हँ तऽ अहाँकेँ साथ हम रहब दिनभर चारि पाँच सए लेबए हँ हँ हँ हम सब जगह घुमा देब हुँ

नहि नहि ओकरा सबके लिए अहाँ कोनो दिक्कत नहि ओते नहि नहि तऽ हम छिए नहि हम तऽ एतके छिए नहि अहाँ नहि दोसर जगहसँ आएल छी हम यहीं कऽ छिए

अच्छा तऽ अहाँ कतऽ छिए अखनि ओऽ अच्छा अच्छा तऽ हमहुँ पोलिटेक्निके चौक पऽर छिए तऽ ठीक छै तऽ हम एबै कनि देर मऽ आबैछी अहाँ ओतेए रहु अगल बगल घुमू फिरु देखु इधर उधर हँ हँ अच्छा हँ हँ आइ नहि ने अहाँ कऽ निकले कऽ यहऽ अहाँ कऽ घरऽ अपनि अच्छा अच्छा हँ तऽ कोय दिक्कत नहि होते हम सब जगह अहाँ कऽ घुमा देब हँ हँ अच्छा कोई कोई दिक्कत नहि छै हँ हँ नाश्ता पानि भए गेलेए हँ हँ हँ अहाँ हँ हँ अहाँ केँ केना पता चलल ई वाल्मीकि टाइग हिलके बारेमे ई तऽ बहुत अच्छा जगह छै हँ नहि नहि हँ जगह तऽ सहिएमे बहुत नीक छै चलु अहाँ आएब गेलिएह तऽ घुमि फिर लेबै बढ़िआँसँ हँ हँ अच्छा हँ अच्छा अहाँ रेडी होउ हँ हँ ठीक छै अहाँ फोन करबै हमरा ठीक छै